हाबलांनाय लामा सिथ्लायाव गोबोरखि लिरथेनायनि जाहोना बेनोदि माने जोङो बख्रियाव आमथि सुवा बोथोरबा बाख्रिखौ फुङाव रावबो नुवा नुवैनि फुङावनो मोखां सुवालाबासिनो बाख्रिखौ जों गोबोरखिजों माने सोरगिदिं लिरथेनानै दोनो माने गोथार जानानै थानायनि थाखाय बेनो गोबोरखिजों लेरनायनि जाहोना ओमफ्राय बिदिनो जोङो हाद्रि हाद्रि हाला गोबोरखिया माने मोसौआ गांसो जानानै खिनानै बे माबाया गोबोरखिनि खिनाया माने गोरा जानायखाय जेरखम खल सिथ्लाफोराव माने मारा होनोसैबा जोङो हाद्रि हाग्रा सरनानै हाद्रि ओंखारनायखौ गोबोरखिजों जों लेरथेबा माने दैजों गलायनानै गोबोरखिखौ लुदलानानै लेरथेबा हाद्रिफोरा खम जायो बिनि थाखायनो जोङो खल सिथ्लाफोराव गोबोरखिखौ देग्लिनानै आराम बानायनाय जायो आरो बेजों लोगोसे माने न' इन्जुरनि न' बेरा दुमनानै इन्जुरनि न'आवबो जोङो हाजों लिरोबा गोबोरखिखौ बाहायो मानोना गोबोरखिखौ हाब्रुवाव गलायनानै ओ लिरोबा इन्जुरा हाया गोरा जायो गोरा जाबा आराम जायो माने हाद्रिबो गुफुंला बेनि थाखायनो जोङो इन्जुराव न' लिरनायाव हा गोबोरखिखौ बाहायनाय जायो आरो जेरखम न' थाला हा बिदियाव हाद्रिफोराबो खम जानायनि थाखाय जों गोबोरखिखौ हायाव गलायनानै लिरबा माने बे हाया राफोद जानायनि थाखाय जों गोबोरखिखौ बाहायनाय जायो आरो ओ गोबोरखिखौ फुङाव रावबो सिखारैनि सिगां जोङो सिखारनानै गोबोरखिखौ दरखं दरखंबो लिरथेयो लिरो दैआव हाब्रुजों गलायनानै माने बेबायदिबा जों गोथार जायो बिदिनो दुगैनोसै गोबोरखिखौ इसे लानानै बाल्थिङाव हाब्रुजों गलायनानै अरदाब खिनिखौ लिरथ्रोजोबनानै आराम गोथार खालामनानै ओंखाम ओंख्रि सङो बेबायदिनो गोबोरखिखौ बाहायनाय जायो आरो होमबा गोथार जायो आरो आरामनो हाब्रुजों लिरनानै गोथार खालामनानै ओंखाम ओंख्रि सङोबा बेनोसै